इएह यादगार छै जे हमसभ गेलहुँ जेना उत्तराखण्डमे पड़ैया हरिद्वार वहाँ बहुत ही अच्छा लागैत छै आओर जो चढ़ाइ पहाड़ी पर चढ़लौ तऽ डरो लागै सए सए फीट नीचाँ खाइ बुझाइ आ एतेक बन्दर सभ जे रहैत छै जे एतेक सुन्दर लागै आ डरो चढ़ऽ मे एतेक पैर पिछलऽ मे बुझाइ कखनि ढुलकानी छै ई भऽ जेतै तऽ बहुत प्रकारके जे छै ओहिठुमा से आनन्दो आबै आओर बहुत ही खुशहाल भी लागल कि ई जगह अच्छा छै एक जगह तऽ चढ़ैत चढ़ैतमे हमर सभकेँ जे अइ से प्रसाद जे छै से बन्दर हाथसँ नारियल लडु इएह सभकेँ प्रसाद रहै तऽ हाथसँ हमसभ गेल रहौ हमर भाभी सभ गेल रहौ तऽ भाभीके हाथसँ प्रसादी लऽ लेलखिन बन्दर महाराज तऽ हुनकासँ ई सभ यादगार एतेक सुन्दर जगह जे वर्णन नहि कऽ सकैत छी ओहि गङ्गाजीमे नहेलहुँ आओर एतेक जादा शुद्ध जल आओर पहाड़के तऽ वर्णन नहि कऽ सकैत छी उड़न खटोला उड़िके जे सपनोमे नहि हमसभ सोचने रहौ कि एहि पर चढ़बै आ नीचाँ तकियै तऽ एतेक डर बुझाइ जे किछु कहऽ लायक नहि अइ जेना बुझाइ अजीब ढङ्गके लगैत छै यदि टुटि जेतै तऽ की होयतै पर नीको बड लागै अन्दरसँ आओर डरो लागै तऽ ई आजीवन यादगार छै जे हमर सभकेँ कभी भुलि नहि सकैत छियै